ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ قرآن مجید ہے اس میں جینے کا رہنے کا چلنے کا سونے کا کھانے کا پینے کا بڑے چھوٹے بوڑھے بچے سب کا ادب کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے وہ سکھایا گیا ہے ہر چیز کا طریقہ سکھایا گیا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے کوئی بڑا آ رہا ہے تو اس کو سلام کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے اس کا عزت کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے بڑے کا عزت چھوٹے کا عزت ماں باپ کا عزت ہر ہم سے جو برا ہے اس کا عزت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے تو اسی لیے ہم کو سب سے زیادہ قرآن مجید پسندیدہ کتاب ہے اس میں انسان کو سب کو تہذیب سکھاتا ہے اس دنیا میں جینے کا رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے کہ اپنے اندر ایسا کردار بناؤ اس کتاب یہ تہذیب سکھاتا ہے کہ اپنے اندر جو تکبر ہے اپنے اندر جو گھمنڈ ہے اس کو نکالتا ہے اس کو ختم کرتا ہے تو اس کتاب بابرکت کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے تو اس کتاب ہم کو سب سے زیادہ پسند